कुछ साल पहले के पुराने मोबाइल फ़ोनों में और स्मार्टफोनों में आज के बहुत ज़्यादा अंतर है पहले के अगर फोनों की अगर हम बात करें तो पहले के फोन बहुत साधारण सिंपल बटन के होते थे जिसमें आप सिर्फ़ कॉल कर सकते हो सन्देश भेज सकते हो आज के समय की अगर हम बात करे तो काफ़ी स्मार्टफोन आ गए है जिसमें बहुत सारे रोचक रोचक चीजें आपको फोनों में मिलेगी स्मार्टफोन के नाम के अंदर ही स्मार्ट आ रहा है तो बहुत सी जैसे कि स्क्रीन या जितने भी रोचक या बहुत सारी चीज़े है जो फ़ोनों में अभी आ रही हैं पहले की तुलना में नेटवर्क कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है आज अलग अलग प्रकार की नेटवर्क की सिम मिली जा मिलती है मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो में जिओ की सिम का उपयोग करती हूँ और महीने के दो सौ से ढाई सौ रुपए महीने का पैसा मैं खर्च करती हूँ मेरी सिम के रीचार्ज के लिए